आं हॅलो म्हाका न्ही मडकी जाय आशिल्ल्यो यें वेगळे वेगळे सायजीनी मडकी जाय आशिल्ल्यो तुमी करतात न्ही त्यो आं हां तुमचे कडेन सगळे सायजीनी एवेलेबल आसा मडक्यो आनी आतां आतां समजा हय आतां समजा ऑर्डर जर दिली न्ही जाल्यार कितली दिसांनी मेळपाक शकता ऑर्डर हय म्हणजे मात्शे मात्शे लेटय मात्शें लेटय बी येयल्यार एक बेगीन येतली पूण म्हाका जाय एक साधारण पंचवीस तीस पन्नास तरी जाय म्हळ्यार ते डेकोरेशना खातीर रे हय डेकोरेशन करपाचें आसा सेटप लावपाचो आसा व्हड आं आसा न्ही तुमी मा माती बी म्हळ्यार अशी हाडलेली आसा न्ही का हाडची पडटली जावूं आसा न्ही आं ओके तुमी ते ऑल्ड चक्राचेर करतात का नवे इलेक्ट्रीक जें आं आं आं ओके म्हणजे तुमका मेळपा शकता आं आं ओके म्हणजे सादारण रेट कितें आसतली म्हणजे कशे कितें आसता साडे चारशीं म्हणजे ल्हान सायज काय व्हड सायज आं हां म्हाका येयल्यार पळोवपाक मेळटलें न्ही ओके ही ऑर्डर आसा पळय ती कन्फर्म अशी धरपाची कळें म्हाका सगळे सायजीतल्यान म्हणजे बारीक जे आमी येका दितात पळय ते हळदी कुंकमाक त्या सायजी सान जवळ जवळ आमी दिवाळेक व्हड मडक्यान उदक तापयता पळय ते ते पर्यंत सगळे सायजीचे म्हाका मडक्यो जाय ओके ओके हां हां बरें तुमी घराकडेन केन्ना केन्ना एवेलेबल आसतले म्हणजे हांव खंयचे टायमार आयल्यार म्हाका पळोवपा मेळटलें आं बरें बरें बरें शोपा एक्जेक्ट खंय म्हणलें आं बरें बरें बरें बरें बरें ओके आं बरें तर आमी हांव फाल्यां म्हणजें पोरां येतां आं बरें आनी कन्फर्म थेंय आं म्हणजे तुमी तयारी केल्यार जाता हय एडवान्य गूगल पे बी करपाक जाय तर आं आं बरें बरें तुमी केश पेमेंन्ट गूगल पे दोनी चलता न्ही आं आं बरें बरें बरें तर बरें बरें आं बरें बरें बरें